नोंगौ आथिखालाव ससियेल मेडिया जौसां फेसबुक टुइटार आरो इन्सटाग्रामखौ आङो बाहायो दा बे बाहायनायनि गेजेरजों गोबां मोजां आरो गाज्रि थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो जोङो ससियेल मेडियाखौ बाहायनायनि गेजेराव आथिखालाव गोबां मोजां गाज्रि जाथायफोरा जायो जोङो बेनिफ्राय मोजांबो सोलोंनो हायो गाज्रिबो बाथ्रा सोलोंनो हायो दा मोजांनि बिथङाव बुंनो थाङोब्ला ससियेल मेडियाखौ बाहायनायनि गेजेरजों फेसबुक टुइटार आरो इन्सटाग्रामनि गेजेरजों गोबां जोङो बेयाव नायथावै जोङो नायथावै जाथायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनो गोनांथि गैयै माखासे बाथ्राफोरखौ जों बिनिफ्राय मिथिनो मोनो फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोङो बेयावहाय ससियेल मेडियानि गेजेरजों जों गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनोबो हायो जा कम्पेटेटिभ एक्जामफोरनि गोबां सोलोंथाइखौ जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजों लानो हायो दा फेसबुकआवनो जा टुइटारावनो जा बा इन्सटाग्रामावनो जा जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनानै जोङो गियान मोन्नो हायो नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोन्दों आथिखालनि जिउ खांनाय बा आथिखालनि जेनेरेसना बेवहाय जोङो बांसिनै ससियेल मेडियाखौ बाहायनानै गोबां जोङो खहा जानायबो जोङो मोन्नो हायो जेरैहाय ससियेल मेडियानि गेजेरजों लाइमोनफोरनि बाहायनाया बांद्राय जा मो फरायसाफोरनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि बाहायनाया बांद्रायनायनि जाहोनाव जोङो इयुन जोलैखौ जोङो खोमसि लामाजों थांनाय बादि जोङो नुदों मानो होन्नानै बुङोब्ला उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरा मबाइलखौ बा फेसबुक टुइटार बा इन्सटाग्रामनि गेजेरजों गोबां जोङो गाज्रि सावगारि बा गाज्रि भिडिअफोरखौ जोङो बांसिनै बाहायनायखौ जोङो मोन्नो हायो दा बेनि बेयो जाबाय मोनसे गिनो गोनां जोंनि समाज आरो आथिखालनि जेनेरेसननि थाखाय बेयो जोबोरैनो गिनो गोनां दा ससियेल मेडियाखौ बाहायनाय लोगो लोगो सासे सुबुङा गासै बुहुमनि थासारिफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो दा नोंगौ ससियेल मेडियानि गेजेरजों जोङो गोबां सुबिदा दङब्लाबो जोङो गोबां खहाबो बेवहाय दंफायो दा ससियेल मेडियायाव बुहुमाव जानाय गासैबो जाथायफोरखौ जोङो न'आव थानानैनो जायगायाव थानानैनो जों नुनो मोनो दा बे ससियेल मेडियानि गेजेरजों गासै हारि माहारिफोरा राव हारिमु आरो थानाय जानाय गासै बिथिङाव जोङो गुबुन माने एक्सचेन्ज जानाय हारिनि सोदोमस्रिआ राव थुनलाइआ गान्नाय जोमनाया बेयाव गोबां सोलाय सोल' जायो ससियेल मेडियानि गेजेरजों सोलाय सोल' खालामनो हायो दा ससियेल मेडिया खौ जोङो नांगौ रोखोमनि बाहायोब्ला जोंनि थाखाय बेयो जोबोद मोजां नाथाय नांनायनिख्रुइ जोङो बांद्राय बाहायोब्ला बा गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला बेयो गाज्रि जागोन आरो मोजां खामानियाव बाहायोब्ला जोंहा बेयावहाय गोबांथार जोङो मुलाम्फा मोननो हायो दा बेनो जाहैबाय ससियेल मेडियाखौ आथिखालाव एन्ड्रयड मबाइल बयनिबो आखायाव थानाय खार'नाव जायखि जाया गिदिर फिसा मोजां गाज्रि जाथायफोरा बयनिबो मेगनाव गोग्लैयो दा नैजिब्रै घन्टा मानसिया मबाइलावनो आथिखालाव टुइटाराव फेसबुकआव आरो इन्सटाग्रामाव थानायखौ बांसिन नुनो मोनोसै दा बेफोर ससियेल मेडियायाव बांद्राय थानायनि खार'नाव जोंनि देहायारि जे थासारि बेयो गाज्रि जालाङो बांद्राय मबाइल बाहायनायनि थाखाय मेगननि नुथाय गोहोआ खमायलाङो आरो जोंनि थानाय जानाय रायज्लायनाय जि आखल आखु बेयो गोबां सोलाय लांनायखौ आथिखालाव नुनो मोनोसै जोङो गिदिरफोरखौ मान होनाय उन्दैफोरखौ अन्नाय बेफोर बायदि आखल आखु दानाय बिथिङाव जोबोरैनो खमाय लांनायखौ नुनो मोन्दों उन्दैफ्रा लेखा फरायनाय समाव बांद्राय मबाइल नायनाय फेसबुक नायनाय टुइटाराव थानाय इन्सटाग्राम बाहायनाय बेफ्राव बांद्राय बेस्थ' जानानै फरायनाय बिजाब फरायनाय फारसे खमाय लांनायखौ नुनो मोन्दों दा बिजाब फरायनाय फरायसाफोरा बिजाब फरायनायाव गोसो गैयै जालांनायखौ नुनो मोन्दों बिजाब फरायनायाव खमाय लांनाय लोगो लोगो जोंनि फरायनायनि फरायसा फरायसुलिफोरनि जि रिजाल्ट बा बेफोरो जोबोरैनो सान्नो गोनां जादों बेखायनो जोङो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय मबाइलखौ जोङो बेफोर बायदि ससियेल मेडियायाव निफ्राय गोजानाव दोन्नो नांगौ दा नोंगौ ससियेल मेडियानि गेजेरजों जोङो गाव गावनि फारफ्रोमबो बिथिंखौनो जोङो दानानै लानो हायो जों बेयावहाय गोबां बाथ्रा मोजां बाथ्रा सोलोंनो हायो मोजां राव सोलोंनो हायो गोबां बेवहाय जोङो गियान मोन्नो हायो जोङो मिथियै बाथ्राफोरखौ गोनां गोनां इम्फरमेसनफोरखौ जोङो टुइटार फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरनिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो नाथाय जोङो गाज्रि खामानियाव बाहायनाय लोगो लोगो सासे सुबुङा मोनसे समाजा बेनिफ्राय गोबां गास गाज्रि बिहोमा जोङो मोन्नो हायो